हाँ मैं पाँच संख्याएँ बोल सकता हूँ सात हज़ार पाँच सौ बारह आठ हज़ार नौ सौ तिरसठ सताईस हज़ार आठ सौ पचपन तीन लाख दस हज़ार आठ लाख तिरपन हज़ार सात सौ बयासी